योग असांजे जीवन जे लाइ ॾाढो वधीक थो महत्व रखे असांजे शरीर खे असांजे जीवन खे सुठो करण जे लाइ योग ॾाढो ज़रूरी आहे योग जे प्रशिक्षण जे बारे में मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो आहे छाकाणि त योग करण खां पोएं मुंहिंजे शरीर जो तमामु बीमारियूं बिल्कुलु ख़तमु थियूं मुंहिंजो शरीर हल्को फुल्को थी वियो पर योग खे योग गुरू खां ई सिखणु ज़रूरी आहे छाकाणि त योग रुह खे हुन योग जे बारे में तमामु ॻाल्हियूं जेका ॾाढो सुक्षियूं ॻाल्हियूं असांखे ख़बर कोन आहिनि उहो उन्हनि खे सभु ख़बर आहे ऐं हू असांखे सेखारीनि था इन करे योग खे योग गुरूअ खां ई सिखणु घुर्जे